बिहारमे राज्य सरकार समुदायके सामने जे छै सामने आब आबैवला समस्या जे छऽ ने बहुत बड़ा छऽ जइसे हो गेलऽ हर अलग अलग समुदाय छऽ जइसे हो गेलऽ शिक्षा समुदाय हो गेलऽ या फिर कोइ प्रकारऽ जइसे रोड समस्या हो गेलऽ जइसे कोइ भी मतलब तागत सम्बन्धी शिक्षा सम्बन्धी आओर जइसे वाहन सम्बन्धी हो गेलऽ ईसब बहुत मतलब कि आबैवला समयमे जे छै बहुत बड़ा दिक्कत छऽ बिहार सरकार जे छऽ मतलब ओकरा ओकरा डेवेलप नहि करऽ पड़ै छऽ मतलब जइसँ डेवेलप करऽ पड़ै छऽ जइसँ इएहसब दिक्कत छऽ सब सुधार करैके लेल करै वास्ते बहुत मतलब आगे जरूरत हइ आगे जरूरत छऽ जइसे हो गेलऽ शिक्षित व्यक्तिके शिक्षित व्यक्ति को मतलब देर लगतै नौकरी सब देर लगतै यही सब बिहार सरकारमे जे छऽ इएहसब आबैवला समस्या छऽ शिक्षा शिक्षा संस्थानमे किछु बदलाव करैलए तऽ तभिए शिक्षा पूरा डेवेलप करतऽ जइसँ कोइ भी प्रकार जइसँ जइसँ पुल निर्माण हो गेलऽ पुल निर्माणमे मतलब अच्छा इन्जीनियर अच्छा इन्जीनियरके मतलब रखना छऽ जइसँ हो गेलऽ घुसखोरी सब करैके नहि ओकरा वजहसँ सब पुल गिरि जाइए इएहसब दिक्कत छऽ ओकरा हइ सबके मैनेजमेन्ट पूरा अच्छासँ करै लऽ लगतऽ इएहसब दिक्कत जाहिसँ अभी इधर पुल बनलऽ तऽ गिरि गेलऽ तऽ कि बिहार सरकारके जे आबैवला समस्या अइ इएहसब तऽ समस्या छै सब ओहिमे देखरेख अच्छासँ नहि होइ छऽ आओर अच्छा शिक्षा शिक्षा विभाग जे छलऽ एहिसँ सरकारी संस्थानोमे अच्छासँ पढ़ाइ नहि होइए बिहार सरकारके सामने इहो आबैवला बहुत बड़ा समस्या हो बनिके रहि गेलऽ बनिके रहि गेलऽ छऽ शिक्षा विभाग हो गेलऽ छै एकदम शिक्षा शिक्षे से इसीलिए तऽ बिहार सरकार ने अभी शिक्षाके बारेमे बहुत से बहुत से मतलब कि विचारधारा जइसे ओइ टीचरके बहाली निकाललए हइ तऽ शिक्षाके तऽ ओकरामे आओर पहिले एक्जाम नहि होलऽ आब एक्जाम लिअ परीक्षा लिअ लगलै परीक्षा आब एकरासँ किओ एतेक पढ़ा लिखा आदमीसब शिक्षितमे जेतै तऽ शिक्षा विभागके डेवेलप करबे करतै तऽ इएह डेवेलप करबे करतै इएहसब समस्याके बिहार सरकारके सुलझाना अइ सुलझाना छै आओर सुलझाना छी बिहार सरकारमे जे छै आबैवला समस्या इएहसब होलऽ एकरा सुलझाना छै आओर जइसे हो गेलऽ नेता सब हो गेलऽ नेतासब नेतासब हो गेलऽ घुसखोरी करै छऽ ओकरा सबके धिआनमे रखिते हुअए अधिकतर बिहार सरकारके जे कोशिश करना छै पढ़े लिखे आदमी सबके उठाना हइ उठाना छै ताकि हमरा बिहार जे छै पूरा विकास करि सकै आओर विकास तभी करतै जब अच्छा आदमीके उठेतै आओर आब आबैवला समस्या आब इहो बड़ा समस्या छऽ नेतासब आओर नेतासब जब शिक्षित होतै तऽ अपने बिहार सरकार जे छै सुलझि सुलझि सुलझि जेतै बिहार सरकारमे जे छऽ सब समुदाय जइसे हो गेलऽ आरो बहुत प्रकारके समुदाय हो गेलऽ ईसब हो गेलऽ कोइ प्रकार रऽ विकास करना अइ सबकिछु सरकार सरकारी जगह हो गेलै विकास करना वहाँ विकास करना भी बहुत जरूरी रहै वहाँ विकास नहि करि इएहसब ने होइ हइ